हम आधुनिक भारत पढ़लहुँ हँ बिपिन चन्द्राके ओहिमे जे जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड भेल रहै उनैस सओ उनैसमे तेरह अप्रैल के ओकर खिस्सा सुनिके हमरा कानब आबि गेल ओहिमे मतलब अनेको एहन भारतीय रहै जकरा ब्रिटिशकालमे अङ्गरेजसब मारि देलकै मतलब बुझिऔ जे ओ एकटा हत्याकाण्ड अइ ओ बहुत पैघ हत्याकाण्ड रहै जे जलियाँवाला बागमे भेल रहै उनैस सओ उनैसमे